अगर मुझे मौक़ा दिया गया तो मैं अन्य देशों को हमारे देश की हस्तशिल्प कारीगरी दिखाना चाहूँगा जो हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ मतलब सदियों से ये चला आ रहा है कि मिट्टी के बर्तन ख़ुद बनाना उस में सब कुछ पकाना खाना वाना और उसके आलावा हमारे यहाँ बनाई जाती हैं हेंडीक्राफ्ट चीज़ें जैसे कि हस्तशिल्प चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ चादर वग़ैरह बनाई जाती है और उसके आलावा हमारे यहाँ स्टॉल वग़ैरह बनाए जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे जो कि विदेशों में काफ़ी ज़्यादा इस समय वो है हालाँकि ये हाथ से बनी हुई चीज़ें थोड़ी महंगी ज़रूर होती है लेकिन ये काफ़ी सालों साल तक चलती हैं